हैल्लो हां हां खोली अजें म्हीना होया खोल्ले

हां जी की नी जरूर आओ तुस टैम इल्ले ही रश ऐ ते बंदे अजें बलगा दे किश पैह्ले दे वी हैन ते फ्ही तुसें बलगना पौना इत्थे आह्नियै ते मैं आप्पूं तुसें फोन करूना जिल्लै टैम बैल्ला होंदा फ्री होना इत्थां कोई गल्ल नी सब कुछ होई जाग जो तुस आक्खगे हां सब कुछ होई जाग जो जो तुस आक्खगे ठीक ऐ ठीक ऐ आऊं करूड़गा तुसें फोन अजें थोह्ड़ा रश ऐ इस वेल्लै कन्नै बंदे बड़े बलगा दे न पैह्लें दे बचारे आए दे चरोकने बंदे ब़ड़े बलगा दे न पैहलें दे बचैरे ते इत्ते गल्ला वी महां इ'नें ही करी लैने पैह्ले फ्ही थोआड़ा ना लाने आं नम्बर ठीक ऐ ठीक ऐ फ्ही करने तुसें फोन